अपने घर के आसपास के क्षेत्रों के स्वच्छ रखने के लिए आप क्या उपाय करते हैं सबसे पहले तो हम आसपास में अगर जंगल हो जाता है तो उस उसको हम पहले अपने से साफ करते हैं खुरपी से छीलते हैं झाड़ू लगाते हैं उससे भी नहीं होता है तो उसे पर दवाई छिड़कते हैं पानी भर जाता हैं उसमें जब कचड़ा हो जाता है तो जिस को लाते हैं लेबर को लाकर के उसमें छिलवाते हैं पानी सूखने के बाद उसके बाद फिर मतलब साफ सफाई करते हैं जब उसको पैसा देते हैं वो सब कचरा उठाकर घर से बाहर फेंकता है घर के आस पास नहीं रहने देते हैं जब भी उसे कीटाणु बढ़ता है जंगल है मच्छर है नाला है उन सब में बहुत सारा कीटाणु आता हैं जिसे अगर मान लेते हैं जिसमें के शरीर पर अगर बैठ गया काट लिया तो उसको बहुत बहुत बीमारी हो जाता है जैसे डेंगू हो जाता है मलेरिया हो जाता है मच्छर के काटने से ही होता है गंदगी नहीं रहेगा कीटाणु नहीं बैठेगा तो मच्छर काटेगा ही नहीं काटेगा नहीं तो बीमारी होगा ही नहीं होगा तो लोग स्वस्थ भी रहेंगे सिर्फ जंगल के वजह से ही मतलब स्वच्छ रखने के वजह से ही हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं नहीं तो बहुत होता हैं की जो कचरा डाल देता हैं तो कचरा को सफाई होता है कुछ नहीं घर के आस पास हम लोग रहने ही नहीं देते हैं एकबार नहीं हुआ दो बार नहीं हुआ पहले तो हम लोग अपने से खुदाई करते थे उसके बाद नहीं होता है तो जल को रखकर के उसको छिड़काव करते हैं बहुत तरह का दवाई आ गया है जिसे छिड़कते रहते हैं साल में दो बार तीन बार उससे भी नहीं फिर भी उगता रहता हैं फिर खुरपी से छिलवा देते हैं नहीं उसे नहीं होता तो गोदर से छिलवा देते हैं लेकिन जंगल नहीं रहने देते अगर रहे जाता हैं उसी पर कीटाणु होता है हम अपने घर के आसपास हम कोई भी गीला या सूखा कचरा नहीं फैलाते हैं और हमारे पंचायत में कचरा घर बना है जहाँ से हम डब्बा रखते हैं जो भी कचरा होता है डब्बे में रखते हैं डब्बा लेकर आदमी आता है उसको कचरा घर में डाल देता है सूखा कचरा हो गीला कचरा हो जो भी कचरा हो हम कचरा घर में ही फेंकते हैं कोई भी कचर हम यहाँ पर नहीं रखते हैं एकदम साफ सफाई रखते हैं उससे क्या होता है कभी कुछ नहीं होता है साफ सफाई अपने घर को झाड़ू लगाते हैं जो भी कचरा होता हैं फेंकते हैं बाहर घर के आस पास रखते नहीं करते हैं पंचायत में हर घर में डब्बा दिया है कचरा रखने के लिए उस कचरा को जो भी कचरा हो पानी हो कचरा हो सूखा हो गीला हो जो भी हो सब को हम उसी में रखते हैं फिर एक दिन उसको ले जाके कचरा घर में डाल देते हैं फिर डब्बा खाली होता हैं फिर उसमें कचरा भरते जाते हैं कचरा आस पास में रखते ही नहीं हैं ना रखना चाहिए ताकि उससे जो भी कीटाणु हो गंदगी हो रोगी जो भी कुछ हो नहीं फैलता है हमारे यहाँ के लोग भी कचरा निपटने में मदद करते हैं अपने करते हैं दूसरों को भी समझते हैं कि कचरा आस पास नहीं रखें और पानी आसपास में जमने दे नाला सब साफ रखे जो भी चीज हो नाला रहेगा गंदगी बैठ रहबे करेगा मच्छर बैठेगा कीटाणु शरीर में जाएगा कटेगा उसे एक से दूसरे में प्रभावित होता हैं स्वच्छ रहेगी नहीं होगा स्वच्छ रखते हैं सब से ज्यादा अभी हरा भरा है गर्मी का मौसम है उस पर जो भी जब कही से आता हैं तो कचरा हो जता मच्छर बैठता है वही मच्छर घर के अंदर प्रवेश करता है नहीं रहेगा तो नहीं प्रवेश करेगा किसी को तो नहीं कटेगा एक को काटने से एक को काटता है दूसरे में फैलता है उधर से चाहे जो भी बीमारी हो एक को काटता है उसे अपना उधर भर के लाता है दूसरे में अपना उड़ेल देता है इससे भी बचाव कर सकते हैं कचरा नहीं रहेगा तो जो भी अपने घर के आस पास में जो भी कचरा हैं लोग साफ करवा लेते हैं दूर घर से दूर फेंकते हैं ताकि कम से कम कचरा से दूर रहे मच्छर नहीं बैठ बीमारी कोई नहीं हो बीमारी कुछ नहीं हो लोग कचरा कचरा फेंकने में हम एक दूसरे को कहते हैं के आस पास में कचरा ना फैलाएँ साफ रखें स्वच्छ रखें कोई भी चीज हो नहीं बैठगा गंदगी से दूर रहता है लोग कहीं भी रहता हैं तो गंदगी से दूर ही रहता है खास तौर पर हमारे माननीय मुखिया जी सभी को बैठक में बुलाए बुलाकर सभी को समझाते हैं कचरा से अधिक मच्छर अधिक फैलता है कभी कभी हमें मलेरिया भी होता है कभी कभी मलेरिया भी होता है कभी कभी मलेरिया भी होता है बुखार भी लगता है मच्छर काटने से